हमें तो नहीं लगता कि अन्य ग्राह पर जीवन हैं लेकिन सुनने में आया है कि चाँद पर जीवन है वहाँ पर रहते हैं लोग अन्य ग्रह के ब बारे में हमें कुछ नहीं पता है और हम इसीलिए जानना चाहते हैं अभी भी सबसे अंजान है कि कौन से जगह पर क्या है और नहीं है ऐसा हम लोग हम नहीं जानते हैं और जानने की कोशिश रहता है कि हम कुछ सीखे कुछ जाने

हर व्यक्ति को यह इच्छा रहती है कि कुछ अपना पृथ्वी के बारे में अपना ब्रह्मांड के बारे में कुछ नया सीखें कुछ जाने और ज्ञान प्राप्त करें ऐसी भी मेरी भी इच्छा है कि हम जानें